आदा नोंनि दखाननिफ्राय आङो थाम बोसोर सिगाङाव मोनसे ओइस पि लेपटप बायनानै लांदोंमोन दाबो मोजांङैनो सोलिगासिनो दं ओइस पि बे कम्पानिआ जोबोद मोजां बेनिखायनो आङो बे लेपटपखौनो जोबोद मोजां मोनदों आरो सलायनो माखासे प्रसेसफोराबो माने जोबोद स्मुथलि दासिमबो सोलिगासिनो आरो आरो जोबोद मोजां ओइस पि लेपटपा